हा हिते असांजे हिते आसे पासे में रहण जे लाइ वॾी धर्मशालाऊं बि आहिनि नंढी धर्मशालाऊं बि आहिनि गेस्ट हाउस बि आहिनि ऐं के के घटि पैसे वारा बि आहिनि के के मुफ़्तु रहण जी बि सुविधा ॾींदा आहिनि अहिड़े नमूने हिते आसे पासे में घर बि अहिड़ा आहिनि जेके पाण खे रहण जे लाइ पाण खे रहण जे लाइ सुविधा ॾियनि था ॿाहिरां केरु माण्हू अचनि था उन्हनि खे सेवा ॾियनि था पोइ चाहे उहा धर्मशाला जे रूप में रहनि था त केरु मुफ़्त में रहनि था ऐं अहिड़ी तरह केरु ॿाहिरां महिमान अचनि था ऐं धर्मशाला में लहनि था त उन्हनि खे बि उहो सभु सुविधाऊं प्राप्त कनि था त तव्हां हिते रही सघो था ऐं उन्हनि खे शयूं शिकलूं सभु पहुचाइनि था ऐं उन जो ध्यानु रखनि था जीअं त पाण गेस्ट हाउस में र लहंदा आहियूं के शादीअ मुरादीअ में त अहिड़े नमूने हिते बि असांजे हिते बि सिंधी जीअं स सामूहिक शादियूं थींदियूं आहिनि जणियां थींदा आहिनि त माण्हू ॿाहिरां ॿाहिरां अची करे पाण विदेश मां अची करे हिते गेस्ट हाउस में ऐं इते लीलाशाह धर्मशाला आहे लीलाशाह कुटीर आहे पोइ गांधीधाम आहे आदिपुर आहे हुते गेस्ट हाउस आहिनि नंढा वॾा उते माण्हू रहंदा आहिनि ऐं हुते टिकंदा आहिनि पोइ हीअ शादियूं वग़ैरह आहिनि ऐं घुमी करे कच्छ घुमी करे पोइ वरी हली वेंदा आहिनि